हाँ भैया ऐसा है हमें भूख लगी है

अरे अरे हम हमरे नै बच्चों के भूख लगी हैं और पत्नी जो है वो भी परेशान हो रही हैं अरे बच्चे हैं आधा घंटा हो गए कम से कम एक घंटा तो इनको ऐसा करो यार ये मान नहीं रहे हैं बच्चे ड्राइवर साहब

जो कोई दुकान है उसमें हाँ जी आपकी बात सही है सर लेकिन अच्छा तो ऐऐसा करो कि जो बच्चे परेशान ना हो पाएं है ना ड्राइवर साहब टोल गेट अभी दूर है हमरे समझ कुछ ले के रख दे यहाँ आरों हैं जिन लोगों के बच्चे परेशान हो रहे अरे हमरे ना लेकिन बच्चे भूखे हैं और

ठीक है ओ तो ऐसा करो टोल गेट कितनी देर रह गया है ठीक है मने कम से कम एक घंटा लग जाएगा पंद्रह बीस मिनट पंद्रह बीस मिनट पच्चीस हाँ अच्छा जी चलो ठीक से लै जहियें और काहे कि हाँ हाँ है है हाँ चलो हाँ हाँ तो बच्चों लै देंगे यही तो है उपाय हाँ हाँ ठीक चलो ठीक है हाँ तो फिर आगे ले लेंगे तब ढाबा पर ही अच्छा अच्छा तो चलो वहीं चलो हाँ तो बच्चों के यहाँ ले देंगे कुछ ठीक हाँ हाँ हाँ ठीक कह रहे हाँ